ہیلو کیا آپ ڈاکٹر ثاقب بات کر رہے ہیں جی اصل میں بات یہ تھی کہ کل رات میں نے ڈنر کرنے کے بعد سے جب میں نے کھانا کھایا اُس کے بعد سے میرے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا اور میری طبیعت بھی کافی خراب ہے تو میں اُس وجہ سے کافی پریشان ہوں جی میرا نام عبداللہ یامین ہے جی وہ اصل میں کھانے میں میری پسندیدہ کھانا تھا جس میں قورمہ نان اسٹو وغیرہ یہ سب تھا تو میں نے وہی کھایا تھا ہاں مطلب تھوڑا زیادہ ہی کھایا تھا کیونکہ میرے میری پسندیدہ ڈش ہے تو اِس لیے تھوڑا بھر پیٹ کھا لیا تھا میں نے نہیں نہیں کھانا تھوڑا اسپائسی تھا نہیں میں چہل قدمی وغیرہ تو کچھ کیا نہیں میں نے کھانے کھانے کے بعد فوراً میں لیٹ ہی گیا تھا اُس کے بعد سے سر میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھوڑی دیر بعد سے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اگر اگر کچھ ہُوا تو میں اِنشاء اللہ صُبح آ جاؤں گا بہت بہت شُکریہ